आतां हांव गोडशाचे कशे कशे कशे भशेन कित कितली गोडशां आहा ती तुमकां सांगता गोडशें पयलीं मणगणें मणगणें आसा सोजी आसा कण्ण आसा पायस आसता अशें करून आसा एक मणगण करतले जाल्यार चण्या दाळ तुगे साबू दाणू आनी का तेतू काजू बी किसमीस आनी नाल्ला रोस काडपा जायो इल्ले दूद घालपा जाय तेन्ना तें गोड घालपा जाय तें म्हणगणी एकदम बेश्ट जाता दूद येयलें गांवटी तुपूय इल्लें उडोवपा जाय दोन चमचें गांवटी तूप उडयल्यार तेज्या बरें जाता आनी सजी सजयेक घोवाचो कोण्डो मातसो भाजपाचो आनी ते सजी करपाची सजयेक एक काळींग घालपा जाता तोवशें घालपा जाता अशें करून तुका बरें कशें जायतें घालपाचें पूण तेतूंक इल्लें तुपा उडोवपा जाय दुदा येलें घालपा एकदम बरी सजी जाता